आंनि न'खौ आङो सिखारब्लानो माने ओंखाम संग्राखौ फार्स्टआवनो ओंखाम संग्राखौ सिबनानै लाग्रोयो बिनि उनावहाय आङो मोखां सुनानै साहा फुदुंबाय माने जोंबो लोंबाय गथ'फोरनोबो होबाय बिमा बिफा दंब्ला बिमा बिफानोबो होबाय आमफ्राय बिनि उनाव जों उन्दुग्रा न'खौ सिबो आरो उन्दुग्रा न'खौ सिबखांनानै आङो सामफ्रामबोथ सुनो हाया बिनिथाखायनो समबार बिस्तिबार बे दिनावसो सुनाय जायो आरो मिरामिस दिनाव सुनानै लायो आरो जों सुयो आमफ्राय जोंहाथ हानि न' गैया नालाय गोबोरखि जों लिरनो हाया ओंखायनो जों जिखुनु फुजाफोरब्लाथ' जों जानायनि सिगां न'फोरखौ सुस्रांनानै लाखायो नालाय सुस्रां बुस्रां खालामनानैसो जों फुजाखौ होयो दरखंआव बिदिनो जों आमथिसुवा बिदिनो दमासिआवसो जों दरखंआव गोबोरखिजों एसे लिरनानै लायो आरोखि आमफ्राय बाख्रिफोर दंब्ला बिदिनो बाख्रिआव हा लिरसयो आरोखि गोबोरखिखौ लिरसयो आरोखि गोबोरखिखौ लिरसनाय जायो बाख्रि गेजेर गेजेर आरो बायहेराजों आरो सिङाव नङा आमफ्राय बिदिनो आंनि बुंनांगौआ बेनोसै एसेनोसै